जोंनाथ' दाउ अमा फियो बोरमा फियो मोखौ फियो बेमाराथ' अनेख रकम जायो बेमाराथ' अबेबा अबेबा गाराय जायो उदै माने बेरलाब लायो बिगुर बेरलाबो बायदि अमाफ्राबोथ' बाब्राब बाब्राब थैयो सम सम दाउफ्राबोथ' थेन्थावला बायना थैयो बोरमायाबोथ' खिलाखि थैयो आरो गुथि जानाय होनना बुङो दादु जानाय दादु जानानै गतै खोमोना गुयो आरो बिबायदि थाया खोमोन होननायानो थाया दादु जाब्लाथाय खोमोन सोमोन गुजोबलाङो मारै बादि जायो बि बेरामा मा बेराम जाहा थाहा माबादों फाहामनो हाया ना सुनाय दैदोंसो खारो बे बेरामा बै दादु जानाया मोसौनियाथ' आरो बिजि होथारब्लासो हामो मबेबा मबेबाथ' आरो थैलाङो थैसालाङो बिराद गाज्रि बेमार मा मा खालामगोन एखे गोदाव सोराव जालायलाङो बोरमानियाबोथ' खिला खिलि हासुला हासुलि गावनोगाव ओरैनो बेराम जायो मबेबा मबेबा हामख्रंना थैयो एखदम फिसा फिसा जालायना थैयो गावसोर गाव बेरामखौनो हाग'वा दाउ अमायाथ' दाउआथ' आरो दाउआथ' थेन्थावला बायना जाहा थाहा गोग्लैनानै बाद्राद बुद्रुद बाब्राबनानै थैयो थैजोबस्रायो ओइ दाबावैसो जोंनि बेयाव जाना थांबाय गासैबो थैजोब लांथारबाय फिसा फिसौ बिमा फिसा गासैबो थैजोब्बाय बेरामानो बांद्राय फायथारो ओइ फिसाफ्रा थेन्थावला थेन्थावलि जि हाग्रा सिंमानि थैला थैसि थैला थैसि जादोङो मबावबा मबावबा सेवला सेवलि जै मोनामफुंलायनासो गारनांगौ जायो नामाय नामाय गारनांगौ सेवब्लाथाय मोनामफुंजोबोना बिराद बेराम बे बेमाराबोथ' हामा बेमार बे मा खालामगोन बिराद गाज्रि ओइ दाउनि बेमारानो बांसिन बोरमा बोरमा मोखौआथ' माय खम बोरमा मोखौनि बेरामाथ' एसे खम बिबायदि खालामो बिबायदिनो जायो आरो बे बेमारखो जों फाहामनो हाया दाबो मोसौनि बेरामखौथ' बिजि सुथारब्लासो गायो बिजि सुवाब्ला गाया बिबादि बहुद बेमारनि थाखायनो दाउ अमा बोरमा फिसिनो ओरै हांखो हांखोआथ' गादा गुदा जानानै बेल्थायलाबायो गालदा गुलदा जाना थैयो ओइ उफाय गैया बेरामा बाराद्राय इसिनियाबो मानसिमानि बारदेरलायबावोसो बिसिनि हांखोनि बेरामा इबायदि बेराम जायो आरो गासैथिंबो मोखौआबो बिनो बोरमा अमा दाउ सोब एखे बेमारा बोरै बोरै जाना थैयो मिथिना मोना मा खालामनो एखदम उफाय गैया ओरै होन्दो मोखौफोरना